ہاں لوگ پہلے کے پہلے کے لوگ بہت یہ تھے کہ اپنے بچوں کو تعلیم آج کل جتنے بھی ہیں ڈیولپ ہو رہا ہے ہندوستان جیسے جاب میں ہیں ٹیچر ہیں پولیس آفسر ہیں اور جیسے ویڈیو بنانا یعنی اس پہ موبائل پہ ویڈیو چلانا ٹک ٹاک بنانا جیسے کمپیوٹر پہ ڈال کر کر کے ڈولپ کرنا یا اپنے معاشرے کا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اب جو کمائی پہ جا رہے ہیں یعنی زیادہ سے زیادہ یہ ہو رہا ہے یہ ہندوستان میں جتنے بھی ہیں سب اپنے اپنے بچوں کو جتنے موبائلس ہیں ریلس ہیں ویڈیو ہیں سب سے زیادہ سے زیادہ یہ آگے سے آگے ہو رہا ہے اور سب ڈیولپ کر رہے ہیں جتنے بھی ہیں بچے ہیں کمپیوٹر ہیں جتنے بھی ہیں سب یہ زیادہ سے زیادہ اپلوڈ کر رہے ہیں جیسے موبائل کے ذریعہ ہوا ویڈیو بنانا ریلس بنانا یہ سب جو ہے کر رہے ہیں ہمارے جتنے بھی بچے ہیں آج کل پڑھائی پہ دھیان دے رہے ہیں اور ہمارے ملک میں ہمارے ہندوستان میں زیادہ سے زیادہ لوگ ڈیولپ کر رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے کہ میرے بچے زیادہ سے زیادہ پڑھائی پہ دھیان رکھ رہے ہیں پڑھنے میں لگن سے محنت سے پڑھائی کر رہے ہیں اور زوب جو بھی ہیں ٹیچر کے آفسر آئی اے ایس جتنے بھی ہیں سب آگے سے آگے یہ کر رہے